جی السلام علیکم میری بات العربین فوڈ پہ ہو رہی ہے جی جی جی میں منت سر میں نے صبح میں جو ہے کچھ کھانے کا آڈر کیا تھا تقریباً تیس سے پینتیس آدمی کا جی جی وہ میرا آڈر جو ہے کنفم ہو گیا تھا جی جی ہاں جی ایک بجے وہ مجھے وہاں سے جا کے کھانا لانا تھا لیکن سر ایک پرابلم یہ ہے کہ میں نے تیس سے پینتیس آدمیوں کے آڈر کیے تھے لیکن جو ہے اچانک سے ہمارے یہاں جو مہمان کچھ بڑھ گئے ہیں تو مجھے کچھ اور کھانا چاہیے جی سر جی

سر یہ پچاس جی پچاس آدمی ہو گئے تو میں نے پندرہ کلو بریانی کے آڈر کی تھی تو پانچ کے جی جو ہے سر اس میں اور آپ بڑھا دیجیے تاکہ ہمارے جتنے مہمان ہیں وہ آرام سے کھا لیں جی سر اس میں فرائی بھی ہے تو فرائی کو بھی دو دو کے جی اور آپ کر دیجیے پانچ تھا اس کو سات کر دیجیے جی سر جی جی سر آپ کا بہت شکریہ جی جی انشاء اللہ میں وقت پہ آ کے لے لوں گا ٹھیک ہے السلام علیکم